हमरा सभके योजना महिला योजनामे किछो न भेलयए ताहि दुआरे से जे छै से हमसभ चाहैत छियै जे हुअ एकटा मोदिओ जे बनलय मोदी किछु नहि हमरासभकेँ सहयोग केलक अखन तक जे फोनसँ एबो करय छै से किछु नहि अखन तक भेलयए हमरा सभकऽ पेन्शन महिला योजनामे सुपौल जिलामे जे छै से हमसभ नहि कहिओ गेल छी अखन तक गेल छी साल भर भै भेल हँ तकर बाद से नहि गेलय कोनो पेन्शन एबय नहि केलय जे जेबय आ एबो करयए तऽ हमरा सभके नहि बुझल रहयए जे हमसभ तऽ चाहैत छी इएह जे किछो आबय ताहि दुआरे से जे छै से हमरा सभकऽ अखन तक बुझलहुँ नहि यऽ बुझय लऽ देबय नहि करयए जे हमसभ बुझबय अखन तक जे की एलिए की नहि एलिए